मैंने अभी तक हाल ही में नाहरगढ़ पर जाकर हाइक की है जहाँ पर मैंने बताया आपको की काफी ऊँची पहाड़ी पर नाहरगढ़ का किला है जहाँ पर मोटरसाइकिल या कार के द्वारा एक छोटी सी पगडण्डी पर जाकर वहाँ पर पहुँच पाते है वहाँ पर जाकर मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त होते देखा जिसका एक अलग ही अनुभव और रोमांच आता है वहाँ की खास बात यह है कि रात के टाईम या सुबह जब सूर्य अस्त होता है सूर्य उदय होता है तो जो नारंगी रौशनी आती है पीली रौशनी आती है वह पूरे जयपुर शहर में छा जाती है जिसको देखकर बहुत आनंद लगता है नाहरगढ़ किला काफी ऊँचाई पर है तो पूरा जयपुर शहर हम वहाँ से देख सकते हैं